योगु माण्हूअ जे आध्यात्मिक रुप खे कीअं मतिलबु असर विझंदो आहे उहो ईअं आहे त योगु न की शारीरिक पंहिंजे जेके बि मतिलबु बीमारियूं हूंदियूं आहिनि या रोगु हूंदा आहिनि खां परे कंदो आहे उन खां अलावा मतिलबु हिकु आज़ाद असां घणेई संभल ॾींदो आहे जीअं की असां मेडीटेशन कंदा आहियूं यां ध्यानु कंदा आहियूं त उने में असां जो हिक प्रकार जो जेको तार थींदो आहे उहो भॻवान जे तरफ वधण जी कोशिश कंदो आहे ऐं असां दुनिया खे छॾे हिक ब्रह्मलीन मतिलबु प्रकार सां थी वेंदा आहियूं दुनिया जे को बि जी जॻत सां इन सां असां जो नातो न रहंदो आहे ऐं असां पंहिंजे ई ध्यान में मगन थी वेंदा आहियूं ऐं हिक माण्हूंअ जे मतिलबु सॼे विकास लाइ योगु ॾाढो ज़रूरी आहे योगु न की शारीरिक योगु बल्कि उन्हीअ सां गॾु ध्यान योगु बि करणु ज़रूरी आहे जेको की असां जे सॼे जेको व्यक्तित्व आहे उन्हीअ खे असरु विझिंदो